جی ہاں ہمارے علاقے میں اور اس کے آس پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہے بہت سارے تاریخی اہمیت کے نشانات ہے ان میں سے میں ایک مندر کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جوکہ یہاں گیا بودھ گیا میں اپستھت ہے جیسے کہ بدھھی ٹیمپل جوکہ گیا کا مشہور ٹیمپل ہے جو بدھسٹ لوگ کا سب سے فیمس سب سے اونچی درجہ والی مندر ہے جوکہ بودھ گیا میں پائے جاتے ہیں یہ مندر ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اس کے وجہ سے گیا کو ہسٹوریکل سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ مندر بہت ہی زیادہ فیمس ہے بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں اسے ڈھالا گیا ہے یہ سو فیٹ کی اونچائی پہ بنی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی بہترین ہے ہاں میں ان کا دورہ کی ہوں یہ اتنے خوبصورت ہے اور اتنے اچھے انداز میں بنائی گئی ہے لوگ باہر سے یہاں آتے ہے یہاں گھومتے ہیں پھرتے ہیں یہاں کے مزے اٹھاتے ہیں